हेलो हरि ओम मां अजमेर मां पई ॻाल्हायां मुंहिंजो नालो जोती आहे मां तव्हांजो साइट तां हिक साड़ी घुराई हुई जेका मूंखे मिली पर उन साड़ी में हुअ फ़ाटलु निकिती आहे ऐं हुन फ़ाटलु साड़ी जो मुंहिंजो फॉम मतिलब न रहियो आहे हाणे मां पाइ त सघंदसि कोन्ह त उन साड़ी खे मां छा कयां प्लीज़ तव्हांजी साइट तां कुझु करे मूंखे हिन लाइ चेंज करायो या रिटर्न कराए करे कुझु मुंहिंजे लाइ मदद कयो ऐं हिअ साड़ी कें कीअं मां कीअं मोकिलियां कहिड़ी साइट ते मोकिलियां वापिसि या कहिड़ो मूंखे हुअ नम्बर ॿुधायो मुंहिंजो त सप्लायर नम्बर आहे टे टे चारि चारि पंज पंज जो सप्लायर नम्बर आहे जेको मूंखे मिलियो आहे उनते मां कॉल कयां थी पर केरु खणण कोन्ह था ऐं ना हीअ रिटर्न में थी वञे प्लीज़ कहिड़ी बि तरह हीअ साड़ी रिटर्न करायो महिरबानी थींदी